سرکار کی طرف سے بنے آیوشمان کارڈ جِس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں نے تو کبھی اُس سے فائدہ نہیں اٹھایا اُن اسکیموں سے اور نہ ہی مجھے مطلب بہت زیادہ اُس کی جانکاری ہے اور نہ کبھی میں نے اِس کی جانکاری لینے کی کوشش کی تو میں اِن سب چیزوں سے ناواقف ہوں میرے علم میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں